زائرین مقامی کھانوں دہلی کی روایتی پکوان سے اپنے آپ کو اس طرح سے تباہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر باہر کی چیزیں زیادہ کھائیں ریسٹورینٹس میں ہوٹل میں اگر زیادہ کھاتے رہیں گے تیل والی چیزیں مصالح والی چیزیں کھائیں گے تو اپنے آپ کو وہ تباہ کر سکتے ہیں اس اعتبار سے زائرین کو چاہیے کہ وہ احتیاط برتیں زیادہ باہر کی چیزیں نہ کھائیں اور زیادہ مصالح والی اور تیل والی چیزیں نہ کھائیں